महिला सेल्फ हेल्प महिला सभकेँ देखियौ महिला सभ भी अच्छा रोजगार करैत छै महिला सभकेँ मजबूरी है तऽ करै पड़तै जैसे कि अपने घर पर सुविधा खोलि लेलक सिलाइके मशीन सिलाइ मशीन चलयलक स्वेटर बिनलक पर्दा बिनलक बौआ सभकेँ टोपी बिनलक मफलर बिनलक बहुते चीज बिनैत छै टीशर्ट बना लेलक शर्ट पैंट सी लेलक सिलाइ मशीन राखिके झाड़ू ओड़ू बनयलक पेंसिल बनैलक कॉपी किताब मतलब खुद सेल कयलक महिला सभ भी मतलब एक दूसरेके खेतमे जाके थोड़ा बहुत काम करैत छै बेरोजगारी छै ने करहे पड़तै महिला सभकेँ तऽ काम करही पड़तै घरमे झाड़ू पोछा बर्तन बर्तन सभ मैजल मैजलक आओर घरके निपाइ पोताइ करैत पड़ैत छनि आओर खाना ओना बनयलक खानामे बेसी चावल दालि सब्जी हो गेल भुजिआ हो गेल सभ बनयलक ओकर बाद काम करै गेल खेतमे काम कयलक जइसे गेहूँ गेहूँ काटलक गेहूँ काटके मतलब बोझा बान्हलक बोझा बान्हिके दौनी करबैलक फिर भूसा ढोयलक अनाज ढोइ ढोयलक ऐसे ही महिला सभ काम कयलक रोजगार कयलक ऐसे करै पड़ैत छै महिला सभ नहि करते तऽ फेर जीबतै केना महिलो सभके तऽ किछु मतलब मजबूरी छै समझलियै इहे सभ करै पड़ैत छै महिलो सभकेँ आओर महिला सभ मतलब अच्छ अच्छा तौर से महिला सभ जी लैत छै अइसन कोइ बात नहि छै एक दूसरेके हेल्प से जियैत छै आओर किछु महिला तऽ मतलब घर से बाहर जाकर भी काम करैत छै दूसराके काम कयलक अपनो काम कयलक